दासान्दि आंनि मोजां मोनसिन्नाय माखासे रोखोम एबा सान्नाय हनायफ्रा फरायनायनि बिथिङाव जेन'बा जोंनि बर' हारिनिनो माखासे मुंदांखा लिरगिरिफोर लिरनाय खन्थाइ सल' सुंद' सल' आरो दोहोरोमनि माखासे लिरनायफोरखौ फारायनो मोजां मोन्नाय जायो दा मख'नो नांगोन समाजनि मोगथां सावगारिखौ बेरखांहानाय माखासे सल' लिरग्रा जोंनि गेजेराव गोबां दङसै आङो बे समाव जोंनिनो सेराव मोनबाय थानाय आदा नन्देस्वर नन्देस्वर दैमारि आरो आदा नबिन मल्ल बर' बिथांमोननि सल'फोरखौ फरायनो मोजां मोनो आरो फरायनानै गोबां रोखोमनि गोजोन्नायखौ मोनो बेबायदिनो खन्थाइ लिरनायफोरावबो बिदिनो माखासे खन्थाइगिरिफोरनि लिरनायखौ मोजां मोनो आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जेरै दिहुनो दि बड' आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय दिहुन्नाय माखासे बिसम्बिफोर आथिखालाव बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिहुन्नाय मुगानि साखि समनि थान्दै आरो हाबा मावफारि माखासे बिजाबफोर फोसावो सम सम बिफोरनि लिरनायफोरखौ आं फरायनानै जोबोरैनो मोजां मोनो आरो गोबां मिथिनो गोनां बाथ्राखौ मिथिनो हायो आरो बे रोखोमनिनो जायफ्रा फरायगिरि बिथांमोना गोबां मुलाम्फा जायो होन्नानै आं सानो दा आङो दासान्दि बेबायदिनो सल' खन्थाइ आरो लोगोसे माखासे दोहोरोमारि बिजाबफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो जाय दोहोरोमारि बिजाबफोरावबो मानसि जिउनि गोजोनखौ जों बोरै मोन्नो हायो माबोरैहाय जोंनि गानवि आखलफोरखौ जोङो फोसाबनो हायो माबोरैहाय जोङो गावखौनो गाव इसोरनि सेराव गथायनानै माबोरैहाय जोङो सान्नाय हनायखौ सोलायनो हायो समाजनि गोजोन थासारि समाजाव जौगानायखौ मानसि महरै मानबथा गियानखौ जों माबोरै मोन्नो हायो दोहोरोमनि माखासे बोसोनफोरनि गेजेराव बेफोरखौ जों मोन्नाय जेरै महाभारत गिता सिब' पुरान बायदिफोराव बेबायदिनो माखासे दोहोरोमनि भानिफ्रा जोंनि मोगथां जिउआव गोबाङैनो गोहोम गोग्लैयो दा बिनिखायनो बिबायदि बिजाबखौ आङो फरायनानै मोजां मोनो बावैसो आङो सिब' पुरानखौ फरायदोंमोन फरायबाय थानाय जायो दा बे हिसाबै जोंनि आदि गुदि शिभ महादेब बोराइ बाथौनि जि माया महिमा बियो जे मुलुगनि बिगोमा महातारि जोंनि इसोर जुजायखौ जोङो बर'फ्रा सिजौ बाथौआवनो बेखौ फज'नानै खुलुमो फुजियो बिनि बोर लानानैनो जों थांनानै थानानै दङ बर' हारिया बेनो जोंनि आदि गुरुकुल गुरु बेबायदि हिसाबै जोङो बे शिब पुरानाव शिबनि आदि गुदिनि खोथाखौ जों मोनथिनो मोनो बबेखानि बेहाय बर'नि होन्नानै बुंनाय गैया नाथाय जोङो बर' हिसाबै जोङो जों जायखौ फुजिगासिनो दङ सिजौ बाथौ बेनो शिब हिसाबै जोङो मोन्नायाव बा बुजिनायाव जोङो जोबनो गोयै जोंनि सान्तिनि राहाखौ एबा मुक्तिनि राहाखौ जों बाहायनो मोन्नो हायो बेखौ जों सान्नो हायो आरोखि बेखिनिखौनो आङो फोरमायनानै गोजोन्नाय मोन्दों जे जोङो फरायनायनि गेजेरजों माबोरैहाय जोङो गावनि गोसो गोरबोआव माखासे नुजाफैनाय गोनो गोथोखौ फोसाबनो हायो आरो समाजनि माखासे जाथायफोरखौ जों माबोरैहाय फरायनायनि गेजेरजों लिरनायनि गेजेरजों जोङो फोसाबनो हायो बेफोरनि राहाफोरखौ बिजाबफ्राव मोनो बबेखानि आथिखालाव दानि आथालफ्रा फरायनायाव बारा गोसो होनायखौ जों नुनो मोना बांसिनानो गावगावनि मबाइलआव फेसबुकआव इउटुबाव मुखुब जाथारनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनों बबेखानि बर'नि जि दिहुन्नाय बिजाबफोर बि दिहुन्नाय बिजाबफ्रा बा माखासे जोंनि लिरगिरिफोरनि खस्थ'यै नाजानाय बिजाबफ्रा गारसोजानाय जायो ओंखायनो जोङो फरायनाय हुदा लानांगौ आरो फरायनाय हुदाखौ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो हायो आरो जोंनि राव थुनलाइ जौगानायाव बिजाब बाख्रियाव जोङो माखासे बिजाब दिहुन्नायनि जों अभ'दान सुफुंनो हायो